एकटा औरतके जे मेन कमजोरी होइ छै ओ अपन परिवारसँ सम्बन्धित होइ छै जे अपना पतिके साथ अपना बच्चाके साथ रहऽके चाहे छै तऽ ओहि क्षेत्रमे अगर कोइ काम मिल जाइ तऽ ओहिमे पतिके भी खुशी भेल आओर पत्नीके भी खुशी भेल खास कऽ कऽ औरत जातिके लेल अच्छा होइ छै जाहिमे औरतके कोनो तरहके असुविधाके न जुझयके पड़ल समाजमे बहुत सारा बात व्यवस्था औरतके बारेमे होइ छै जेहि सभसँ औरत बाँचल रहै छै तऽ एहि लेल अपना क्षेत्रमे ओ चाहे छै जे काम करि आओर अपने पति आओर बच्चाके देखैत सुनैत अपना परिवारमे रहैत काम करैके चाहे छै तऽ ई चीज सब औरतके लेल होइ छै आओर हमरो ई कमजोरी अछि जे हम अपना परिवारसँ दूर नहि रहऽ चाहे छी तऽ ओहिमे अगर हमरा कोइ सुविधा मिलै तखन हम बड्ड खुश रहब